مینیجر صاحب میں آپ کے ہوٹل کا کسٹمر بول رہا ہوں جی میں آپ کے روم میں کافی ٹائم سے رہ رہا ہوں یہاں کچھ دقتیں ہیں جو کہ مجھے فیس کرنی پڑ رہی ہیں جی میں اسٹوڈینٹ ہوں اور میرا اگزام ہے دو ہفتے بعد اور میں یہاں پڑھائی کرتا ہوں تو مجھے اس روم میں دقت یہ ہو رہی ہے کہ یہ کبھی بجلی نہیں آتی ہے ٹھیک سے پانی بھی چو رہا ہے پائپ سے اور پانی بھی جو ہے گیزر کام نہیں کرتا ہے ہوں ہوں ہوں نہیں دیکھیے سر یہ ہے کہ میں روم میں ابھی کافی پڑھائی کر رہا ہوں اپنے میں تو میں واش روم یوز کیسے ابھی کر سکتا ہوں اوپر جا کے مجھے آپ میرے ہی روم میں کچھ ٹھیک کروا دیجیے نا اور گیزر بھی اس کا نہیں چلتا کبھی گرم پانی نہیں آ رہا ہے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں آ رہا ہے ہوں ہوں

تو ابھی ویسے آپ کے اس میں کمرہ وغیرہ بھی خالی نہیں ہوگا تو آپ بتائیے کہ تو پھر بتائیے آپ میں کیسے رہا ہوں میرا دو ہفتے بعد ایگزام ہے اور میں اگزام کی تیاری کافی ٹائم سے کر رہا ہوں ابھی میری تیاری میں دقت ہو رہی ہے لائٹ چلی جاتی ہے تو کبھی پنکھا نہیں کام کر رہا ابھی کتنی دقت ہے گرمی بھی بہت ہے تو آپ کچھ جگاڑ لگائیے کب تک ٹھیک ہو جائے گا یہ تو آپ کو دھیان دینا چاہیے نا آپ کا اتنا بڑا ہوٹل ہے کئی سارے لوگ ٹھہرتے تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا آپ کی وائرنگ پراپر ہے کہ نہیں کیسے آپ کا پنکھا وغیرہ خراب ہو جاتا ہے اور میرے ہی ساتھ یہ دقت ہو رہی ہے تو آپ نے مکینک اپوائنٹ کیا ہے اور پلمبر اپوائنٹ کیا ہے تو کب تک آ جائے گا کب تک ٹھیک ہو جائے گا

ارے آج کل میں نہیں ہو پائے گا آپ جان لیجیے نا تھوڑا دقت ہے پڑھائی میں ہوں تو تھوڑا جلدی کوشش کیجیے گا کیونکہ ہم دوسرے شہر میں ہوں اور پڑھائی لکھائی میں دقت ہوتا ہے نا تو پکا نا ٹھیک ہو جائے گا نا ٹھیک ہے تو